नमस्ते आप हमारे कैंटीन में आइए समोसे छोले ब्रेड पकौड़े हैं हमारे कैंटीन में अनेक से फास्ट फूड हैं आप उन्हें खाइए क्या मेरे कैंटीन का नाम से आयुष कैंटीन

जी जी इस बार आइए हम अपने कैंटीन में अच्छे क्वालिटी के समोसे हम रखे हुए हैं इस बार हम केवल समोसे नहीं छोले भी बनवा रहे हैं फुलकियाँ हमारे कैंटीन में इस वक़्त उपलब्ध हो गई हैं आइए हमारे कैंटीन में मोमोज़ है बर्गद है इडली है डोसा है और अनेक फास्ट फूड हैं वग़ैरह हाँ यह सभी हमारी कैंटीन में उपलब्ध हैं आइए आप

तो आइए हमारी यह कैंटीन में देखिए अब कल हमारे कैंटीन में समोसे की ही बिक्री अधिक हुई थी जोकि लोग जो खाएँ और बोले भी आपके कैंटीन का समोसा बहुत अच्छा है आपके कैंटीन के छोले भी बहुत अच्छे हैं आपके कैन कैंटीन के जो कुछ लोग ने चउमीन खाई बोले क्या कैंटीन में चउमीन भी बहुत अच्छी है तो आप एक बार आकर तो आप एक बार आइए और हमारे कैंटीन से खाइए हाँ हाँ हमारी कैंटीन में बर्गद बनता है मैं बोल रहा हूँ ना बर्गद बनता है पीजा बनता है मोमोज़ बनता है और फास्ट फूड बनते हैं चिली बनती है इडली भी बनती है और हम नए कारीगर लाए हैं नेपाल से चीन ही चउमीन बनाने वाले आप भी आइए और अपने आपने साथ आप वह दोस्तों को भी लेकर आइए आप और बहुत सुविधा है कोको कोला है यह मोंटेन ड्यू है इस्प्राइट है थम्स अफ है और हमारे कैंटीन में क्वालिटी का मिनरल वाटर भी हम लोग उपलब्ध करे हैं तो आप आएँगे ठीक है नमस्ते